سندھائی کا ہفتہ ہمارے سائڈ تو نہیں ہوتا ہے جو یہ سندھائی کا ہفتہ کیرل سائڈ ہوتا ہے وہاں پہ سن یہ دن ہوتا ہے سنیچر کا دن اس دن لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور تہوار جیسا مناتے ہیں اس دن کو وہ سندھائی بولتے ہیں ہم لوگ بہار میں رہتے ہیں کیرل سائڈ نہیں رہتے تو ہمارے ادھر یہ سندھائی نہیں منایا جاتا ہے ہم لوگ یہ ہمارے یہاں ہندو مسلم رہتے ہیں سب لوگ ساتھ رہتے ہیں ہمارے تہوار الگ ہیں ہم لوگ مسلم لوگ ہم لوگ جو ہیں جمہ کے دن اسپیشلی نماز سماز پڑھنے جاتے ہیں نہا نہا نہاواں کے اور وہ لوگ ہندو لوگ اپنا الگ کرتے ہیں جو بھی ہاں تو ایسی بات ہے اور سندھائی کیرل سائڈ والوں کے لیے ہوتا ہے ہم لوگ یہ سب تہوار ہمارا تہوار الگ ہوتا ہے ہم لوگ نہیں مناتے یہ سب تو یہی ہے